जिबा जुन जिगुजौ गुजिबा जिथाम जानुवारी नैरोजा जिस्नि फेब्रुवारी जिगुजौ नैजि जि जुन नैरोजा नैजिथाम गु डिसेम्बर नै रोजा नैजिब्रै